मानसिया जेब्ला गावनि नांगौ बेसादफोरखौ सुफुंनो हायो अब्ला गावबा गावनि गोसोआव अटमेटिकेलि रंजानाय एबा गोजोननाया फैयो आरो मानिबा थाखाय अबेनिफ्रायबा रां रुफाफ्रा

खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फैब्लाबो बेखौ गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो गोसोखौ ओरैबादि रंजानाय मोनो

जेब्लाबो सुखि थानो हायोब्ला गावबा गावनि गोसोआ रंजानाय होयो आरो जेब्लाबो सुबुं माहारिया रंजा खुसियै थानाया आंनि थाखायबो गाहाम बेनि थांखिफोरखौ रंजानाय आरो गावनि गोसोजों रां रुफानि सायाव जेनेबा दरखार जायाब्ला गोसोआव जोबोद रंजायो